जय झूलेलाल मां ख़ुशी आहियां कीअं ठीकु आहियो हा सभु मज़े में ॾिसणु ई नथा अचो अलाए कहिड़ी कुंड में वेठा आयो

हा सभिनि जी लाईफ़ एॾी बिजी लॻी पई आहे हा ॿारनि में कमकार कर हिनमें निकिरी थो वञे अॼु मां चवां पई कि जेको टाइम मार्केट आहे उते हो खाउसा जी नई दुकानु खुली अथव हा जेको प्राईम मार्केट ते हिकु गार्डन आहे साम्हूं त उते खाउसा जी हिकु नई लारी खुली आहे उते ॾाढो मस्तु खाउसा मिलंदो अथव त मां इन लाइ ई तव्हां खे फोन कयो आहे त भई हलूं पोइ गॾु हली खाऊं हा हा हा हा ॾाढो मस्तु हूंदो अथव हिकु दफ़ो मां वई हुयमि मुंहिंजे पुटु हा मुंहिंजे पुट सां स्कूल वई हुयमि त पेरेंंट्स मिटिंग हुई त मोटंदे मूंखे चयईं भई मूंखे हीअ खाउसा खाइणो आहे मां त नालो ई पहिरों दफ़ो ॿुधो हुयो त मां चयोमांसि हलु नओं हा मां चयो हलु खाऊं ॾिसूं नयों कुझु ट्राए कयूं पोइ मूंखे उहा ॻाल्हि वणी हा हा हा ॾाढो मस्तु हूंदो अथव मां टेस्ट कई त मूंखे ॾाढो वणियो अॼकल्ह सभु नओं नओं थो निकिरे मोमोस मां चयो आर्तवारु ॾींहुं हलूं

हा हा हिनजे पासे में वरी आलू पूरी बि आहे त पोइ अॻोपो उहो बि खाई ईंदासी अच्छा हा आर्तवारु ॾींहुं प्रोग्राम ठाहियूं था ठीकु आहे जय झूलेलाल